हांव पंचायतीन पंच मेंबर आसतना हांवें वेगळ्यो वेगळ्यो गोरमेंटाच्यो स्कीम पळयल्या सरकारी येवजण्यो तितुतली एक म्हणजे गृह आदार आसा जी बायलांक मेळटा म्हयन्यांक तांकां देड हजार मेळटा मागीर जाणट्यांक सिनियर सिटीजनाक दोन हजार रुपया मेळटा मागीर जर सिंगल वूमन म्हणजे विधवा बायल आसा आनी तिका जर भुरगीं आसा आनी ती अठरा वर्सा सकयल आसा जाल्यार तिका गृह आदाराच्या जाग्यार ती सेम दोन हाजाराची स्किम मेळटा देड हजाराच्या जाग्यार तिका दोन हजार मेळटा भुरगो अठरा वर्सांचो जायसर मागीर जशे चेडूं एक अठरा वर्सांचे क्रॉस जाता तेन्ना ताका लाडली लक्ष्मीची स्किम मेळटा तेच्या लग्ना टायमार ते ताका एक लाख रुपया मेळटा सरकार दिता मागीर एस टी शेड्यूल ट्रायब जे आसा आनी शेड्यूल शेड्यूल एस सी आमी जेंका म्हणटा शेड्यूल कास्ट तांकां हावस रिपेर स्किम आसा हावस रिबिल्डीगाची एसटीक ती बरी आसा एससीकून ती पयल्या हांवें मागीर हेल्थ इन्शूरन्स डिडीएसएसवाय कार्डा रिनिवल मागीर तेंचे न्यू एप्लिकेशन फॅमिलीवायज तीन फॅमिली आसत जाल्यार अमके चार चवथो जाल्यार अमके हे सगळ्यो स्किमी हावेन पयल्या आनी तेचे लोकांक फॉर्मा भरून ती थंयसर सबर्मिट करपाक तेंचे ते रेर्कोड पळोवपाक अपडेट करपाक हाडपाक तेंचे टायम टू टायम चवकशी करप हे सगळे हांवें केलां आनी हांवें पळयलां